गांवातले तरणाट्यांक जर म्हणलें जाल्यार गांवातले तरणाटे चड अशें शहरात म्हळ्यार लागीचें आसल्यार मडगांव किंवां पणजे वास्को अशें जाग्यार ह्या शहरांत चड स्थलांतरीत जातात की कारण तेचें कामाचें जर विचार करत तें चडशें नोकरी करपाक किंवां आपणाचो कितेंय उद्द्योक जर करतलो जाल्यार काणकोण किंवां ह्या वाठारांत चड तेंकां संद ना मिळल्या कारणान ते मडगांव किंवां पणजी ह्या वाठारांत वयतात ज्या जाग्यार ह्या व्हड शारांत तेंकां नवीन नोकऱ्यो तेंकां जाय आशिल्ल्यो तश्यो तेंका नोकऱ्यो किंवां तेंचो जो कितेंय वेवसाय तेंका सुरवात करचो आसता तो करपाची संद थंय तेका मेळटा तेका लागून चड अशें हे तरूण किंवां जे आमचे तरणाट्या भुरग्यांची जी पिडी आसा ती गांवातल्यान चडशी मडगांव पणजे किंवां वास्को ह्या भागांतले शहरां वयता आनी तेंची नोकरी वेवसाय किंवां काम धंदो हें सोदतात